फेब्रुवारि जिगु नैरोजा नै मायथाइ डिसेम्बर नैजिस्नि नैरोजा स्नि मायथाय जानुवारि बा नैरोजा जिनै मायथाइ सेप्तेम्बर दाइन नैरोजा जिस्नि मायथाइ डिसेम्बर नैजि नैरोजा नैजिथाम मायथाइ